हाँ बोलिए क्या

हाँ सब चीज है मिल जाएगा

घी का तो चार पाँच पाँच सौ है और ऊध का दूध का तो साठ रुपया हाँ हाँ नहीं प्योर मिलेगा दूध हमारे यहाँ दूध अच्छा मिलता है पानी मिलता है जैसा पैसा देंगे वैसा दूध देंगे मक्खन सौ रुपया रबड़ी भी वि मिल जाएगा दो सौ

कितना खरीदेंगे आप हाँ हाँ मिल जाएगा

दही का सौ रुपया हाँ सौ रुपया है दही का और रबड़ी का दो सौ

रबड़ी पचास रुपया पाव होता है अच्छा लेंगे तो पैसा वैसा देना ही ना पड़ेगा

जब जब चाहें जब चाहें तब आ जाएँ जब मिल जाएगा आपको जब चाहें तब आके आके ले जाएँ अपना पैसा लेकर आइएगा तो ले जाइएगा उधार नहीं

नही एक हजार में कैसे होगा आपको उतना लेना है दूध भी लेना है मलाई लेना है दही भी लेना है तो कैसे हो जाएगा एक हजार में आपका उधार नहीं दे पाएँगे ठीक है

ठीक है आकर ले जाइए